पयलींची जी आमची संस्कृती आसा ती बरी आशिल्ली म्हणल्यार पयलीं आमचे जे गुरू आशिल्ले बाबा आशिल्ले ते आमकां खूब अशें कितें म्हत्वाचे सांगताले जें करून आमचें जिवन कशें कशें रावप कशें चलोवप कशें हें आसता कितें केल्यार कितें जाता हें सगळें आमकां पयलींचे गुरू सांगताले त्या प्रमाणे पयलींचो लोक ह्या संस्कृतेक बरे अशें बरे भशेन हें करताले पण आजची तरणी पिळगी जी आसा जी भुरगीं तेंकां आमची पयलींची संस्कृती अशें कांयच कळना कित्याक मेन म्हळ्यार इंटरनेट सोशियल मिडिया अश्यो खुबश्यो गोष्टी चलता त्या प्रमाणें ती चडशी पिळगी त्या हितून चलता आनी तेंकां जें कितें आमचें कल्चर संस्कृती आसा तें तेंकां तीं मानुनूच घेयनात तेंकां तें करपाकूच सोदनात तितूंत भितर आतांच्या तेंपार तेंकां कोणूय सांगपाचोय बीन आसना